بائک چلاتے وقت بہت سی اہم چیزیں ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ جب بائک چلانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کا آپ کے جو گاڑی ہے اس میں پٹرول ہے کہ نہیں ہے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونی چاہیے آپ کے پاس ہیلمیٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس گاڑی کے آر سی ہونی چاہیے اور پالیوشن سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے اس طرح کی بہت سری اخرجات ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے بائک چلاتے وقت آپ کو دھیان میں رکھنی ہوتی ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دھیان میں رکھنی ہوتی ہے جو صرف آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہونا ضروری نہیں ہے آپ گاڑی کس طرح سے چلاتے ہیں روڈ پر کس طرح سے نکالتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے آپ کو کس طرح سے اوور ٹیک کرنا چاہیے کدھر سے چلانا چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے اگر سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو آپ کو کس ٹائپ کس طرف سے نکلنا چاہیے یہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اگر آپ گاڑی چلانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کون سے سائڈ میں چلانی چاہیے سب سے پہلے تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے لیکن ہم بتا دیتے ہیں لیفٹ سائڈ ہمارا ہوتا ہے تو ہمیں لیفٹ سائڈ کی طرف سے ہی اپنی گاڑی کو چلانی چاہیے اگر سامنے سے کوئی بائک آ رہی ہے تو ہم کو رائٹ نہیں جانا ہے لیفٹ سائڈ سے ہی اپنا نکل جانا ہے اگر کوئی ہمارے سامنے گاڑی ہے اور اس کو اوور ٹیک کرنا ہے تو آپ کو لیفٹ سائڈ سے اوور ٹیک نہیں کرنا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے آپ رائٹ سائڈ سے اوور ٹیک آپ کو کرنا ہے جو کہ آپ کو کنٹینیوسلی ہارن بھی یوز کرنا ہے ساتھ میں اور سب سے ضروری بات روڈ کا کچھ گائڈ لائن ہوتا ہے اس کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ کسی راؤنڈ جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کون سے سائڈ سے نکالنا چاہیے کون سے سائڈ سے نہیں نکالنا چاہیے اگر کہیں پہ جام میں ہیں کہیں پہ بہت زیادہ جام لگا ہوا ہے اور آپ وہاں پہ پھنس گئے ہیں تو آپ کو کس طرح کی ضرورت پڑے گی کس طرح کے نکالنا ہے کس طرح سے نکالنا ہے وہاں سے بائک آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اس چیز کی تو نارملی ہم سب کے پاس اتنی سارے پتہ ہی ہوتا ہے یہ سری چیزیں پتہ ہی ہوتی ہے نارملی تو وہ دھیان میں رکھنے والی بات زیادہ کچھ نہیں ہے اس میں لیکن پھر بھی سیفٹی ضروری ہے سیفٹی کے ریگارڈنگ آپ کو یہ سب چیزیں دھیان رکھنی چاہیے ہیلمیٹ بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کہیں گر جاتے ہیں اور آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو سب سے ضروری حصہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہیڈ ہوتا ہے تو اگر اس میں اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو بہت سارے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں اگر باقی کے باڈی کے حصے کوئی بھی پارٹ میں اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے اس لیے ہیلمیٹ بہت ضروری ہے شوز یوز کریے اور ڈرائیونگ لائسنس تو ہونی ہی چاہیے اور جو بھی گاڑی کے پیپرس ہوتے ہیں وہ بھی ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری چیز ہے ایک بائک چلاتے وقت آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے ان سب چیزوں کا